पंदरा अगस्त उन्नी सौ सत्तर छब्बी जनवरी दो ज्हार त्रेई बारां दिसंबर दो ज्हार बाई दो अक्टूबर दो ज्हार बाई बाई जून दो ज्हार त्रेई